हेलो सब्जी लए कऽ एलियै सब्जी ला गेल रहियै मार्केट अहाँ नहि जानै छी से सब्जीमे लेलियै आलु लेलियै प्याज लेलियै हराका मिरचाइ लेलियै टामटर लेलियै हरा सब्जी झिगा लेलियै भिण्डी लेलियै परवल लेलियै भिण्डी लेलियै परवल कदीमा लेलियै सब चीजकेँ तरुआ बनेलियै हँ खाना बनि रहल छै चावल चढ़ेने छी चावल चढ़ाकए आइ हँ तऽ कनि गड़बड़ हेतै तऽ अहाँ नहि खेबै तऽ कनि नवसिखी छी तऽ कनि कम नहि ने हेतै आ कनि आदत पड़ि जेतै हँ नहि किछु तऽ कोनो काम धन्धा करै छी कपड़ा खींचै छी आइ हँ तऽ आबि जाउ हँ खानामे कनि टाइम लागतै तऽ अहाँ एखन रास्तेमे छियै अहाँ की खेबै सएह बना देब अहाँ की खेबै वएह बना देब किनके तऽ अनलहुँ आलु अनलहुँ परवल अनलहुँ तकर तरुए सब जे बना देबै सब रङ्गके दालि भात सब्जी तरुआ पापड़ भुजिआ आओर सभ धिआ पुताके खिलेबै सभकेँ खिआ पिआकऽ सभटाके सुतेबै सुताकऽ हमहुँ एगो दुगो काम करबै नहेबै सुनेबै पूजा पाठ करबै खेबै सुतबै आराम करबै कनि देहोमे नेआराम होना चाही तऽ काम धन्धा देहमे नहि अछि ताकत जे काम करऽ जाउ कतहुँ काम करऽ जाउ कतऽ घासे काटऽ लए ने जेबै आ नहि तऽ नहा सुना कऽ जाइ छी धान रोपै लए बच्चा बुची कानैए राखै छी फोनके तब आइ पाँच बजि जेतै अखन कते टाइम होइया बोलु कते टाइम भेल हँ तऽ लगभग जायब आब एक बजे वला छै तऽ लगभग अब जायब तऽ पाँचे बजे जाएत राखू हाथ ताथि काटि लेबै ओते हड़बड़मे फोन करबै हँ धिआ पुता परेशान करै छै राखू